ہمارے علاقے میں پولیس جرائم اور حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے فون نمبر ملاتی ہے اپنے ہیڈ پولیس کے پاس اور وہ اپنے دو پولیسوں کو بھیجتے ہیں اور اگر کوئی جرم کرتا ہوا کسی بھی جرم کرنے والے کی خبر مل جاتی ہے یا وہ پولیس کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے پھر اس کی ہی ایسی پٹائی کرتی ہے پولیس اس کو جیل میں بند کر کے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے اور اس پہ طرح طرح کے الزامات لاگو کر دیتی ہے اور الزامات لاگو کرنے کے بعد وہ کسی طریقے سے بچ نہیں سکتا ہے اور اس کے جرم نہ ہونے کے باوجود اسے جرم قبول کروا لیتی ہے اپنے مار اور اپنے کرنٹ اور اپنے ڈنڈوں کے زور پر اسی طرح بہت سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کے شکنجے میں ایک بار قدم رکھا ہے تو وہ دوبارہ اس کے شکنجے سے باہر نکل نہیں پائے ہیں اور پولیس کے یہاں پر پولیس کے شکنجے میں پھنسنے کو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے اور اگر پولیس کو چاہیے کہ اپنی سروس کو امپروو کرنے کے لیے سروس کو بہتر بنانے کے لیے اسے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنی وہ مظلوموں کے اوپر زیادہ ظلم نہ کرے پولیس مظلوموں پہ زیادہ ظلم کرتی ہے بمقابلہ ایک عام آدمی کے کیونکہ ایک عام آدمی جو ہم پیسے والے ہوتے ہیں اس سے گھوس لیتی ہے پولیس چھوڑ دیتی ہے لیکن جو مقابلہ وار آدمی ہوتا ہے جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لاگو کر کے اس کو پھنسا دیتی ہے